ग्वालियर में वार्षिक मेला पड़ता हैं यहाँ पर लोग हिंदुस्तान से कुछ देखने के लिए आते हैं यहाँ नुमाइशें लगती हैं ये मेला बीस दिसम्बर से ले कर जनवरी पंद्रह जनवरी तक चलता था लेकिन अब उसकी अवधि बढ़ा कर जो हैं पंद्रह फरवरी कर दी गई है और पूर्ण मेला जो है जनवरी से चालू होता है एक जनवरी से और पंद्रह फरवरी तक अब चलने लगा है पहले यहाँ पर गाय भैंस वगैरह ऊँट सभी प्रकार के जानवरों का आदान प्रदान होता था उन्हें खरीदे और बेचे जाते थे हिंदुस्तान से लोग इनको जानवरों को खरीदने आते थे आज भी आ रहें आज भी ये मेला चल रहा है बच्चे इसे देख कर बड़े खुश होते हैं और इसी यात्रा में अपने करते हुए अपने गाँव से अपने शहरों से आते हैं और इस मेले में को देख कर बड़े खुश होते हैं